नमस्ते हमको आज एक हमारा हमारे घर बड्डे है तो हमको बाटी चोखा लेना है तो आपके यहाँ मिलेगा न तो ठीक है अपना सही से रेट लगा दिए दस पंद्रह प्लेट लेना है हमको तो आप बाटी चोखा में देसी घी देसी देहीं बढ़िया से घी होगा न डाल कर तो बैठने के लिए जो उसका क्या किए हैं बाटी चोखा है बढ़िया सा मतलब बैठने का भी व्यवस्था किए हैं तो ठीक है तो आपका दुकान कहाँ है हम पूरे परिवार को लेकर आने वाले हैं आपके दुकान पर चर्चित बहुत ज़्यादा सुने हैं नहीं थोड़ा बहुत तो बना लिजीएगा क्योंकि एक बाईग आएंगे तो पंद्रह बीस आदमी हैं ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं हम आएंगे नौ बजे के करीब आ जाएंगे आपके दुकान पर छोटे बच्चे भी हें उसमें दो चार बड़े बल बड़े बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं लड़कियां हैं सब वो आज बड्डे पर ही खाने के लिए बोलेंगे सब तो ठीक हे हैं